मुझे पाँच तारीख याद है चार मार्च उन्नीस सौ अठत्तर बारह सितंबर उन्नीस सौ अस्सी आठ फरवरी उन्नीस सौ तिरासी एक फरवरी उन्नीस सौ बयासी अक्टूबर दो हजार आठ